पौधा ऊगाबेमे पिरी माटीके उपयोग हम सब करैत छियै यूरिआ खाद दै छियै ओहिमे कीड़ा नहि होइत कीड़ा से पौधाके काट दै छै ऊगै नहि दै छै पिरी माटी देली ओकराबाद यूरिआ खाद देली ओकराबाद पोटास देली ओकराबाद पानी ऊनी पटैली पानी ऊनी पटाके पौधा ऊगैली ओकराबाद पौधा जब ऊग जाइत छै तऽ ओहिमे से फल फड़ैत छै